आमी पयली खेपे रांदपाक आमकां बरें जमना आसलेलें पयलीं रांदता तेन्ना मातसो भंय सो दिसतालो किदें चुकत काय आनी किदें जायत अशें दिसता पयलीं तेन्ना मातशें अयणी बियणी जाता खंयच्या खंय जाता आनी मागीर दुसरे फावटी आमके ते सारकें जाता रांदता तेन्ना मागीर ती संवय जाता रांदपाची